नमस्कार भैया यह कह रहे हैं भैया जो आप पाईप लगवाए थे वह किचन में और जो रूम में फट गया है लीकेज हो गया है बताईए भैया आप एतना खराब पाईप लगवाए हैं मेरे पापा बिगड़ रहे हैं आप कैसा पाइप लगवाए हैं तो एक जगह फटना चाहिए था ना और तो यह तीन जगह फट गया है तब क्या पापा खुद बिगड़ रहे हैं कि बताईए आप कैसा प्लमबर लेकर आए बताईए इतना तीन जगह फट गया है हाँ हाँ तो देख लीजिए और लग जाएगा ना फिर आकर लगा दीजिए हाँ तो जब जब पैसा ऐसे लेंगे तो डिस्काउंट विस्काउंट हो जाएगा ना अगर अगर अच्छे से मँगवाए अगर इस बार भी फट गया तो आप ही क्या गारंटी हाँ ठीक है बस इसमें कितने महीने का गारंटी रहेगा इसमें जो लगाएँगे आप हाँ जो आपको अच्छा पड़े जो आपकी दुकान में जो एक देता होगा अच्छा वहाँ से लाईएगा जो अच्छा बैटर पड़े जो फटे न जो हाँ हाँ थोड़ा सा डिस्काउंट देख लीजिए पूछ लीजिए लीजिएगा कि डिस्काउंट रहेगा ना उसमें हाँ ठीक है जो प्लंबर लाएँगे उसका भी देना पड़ेगा भैया यह बताईए अगली बार लगवाए थे आप ही से लगवाए थे इस बार भी हमको देना पड़ जाएगा तो कैसे होगा हाँ हाँ हाँ अच्छा इतना तो कर सकते हैं कि जो आएगा प्लंबर उसका तो नहीं देना पड़े जाएगा न चलिए ठीक है आईए देख लेते हैं आईए ठीक है भैया नमस्कार ठीक है ठीक है नमस्कार